जय झूलेलाल ड्रॉइंग ठाहिण लाइ मां को बि सामान जो इस्तेमालु कोन कंदी हुअसि छो त असां नंढ असां नंढा हुआसीं तॾहिं असांखे हिकिड़ो पनो ऐं पेंसिल मिलंदी हुई जंहिंमें असां उहे सिखियासीं तॾहिं हलंदा हुआ चॉक कलर हलंदा हुआ जेके कलर हलनि चॉक कलर हलंदा उनसां असां ड्रॉइंग ठाहींदा हुआसीं पोइ जीअं जीअं असां वॾा थियासीं तीअं पेंसिल कलरनि सां ठाहींदा हुआसीं पोइ इनखां बि वॾा थियासीं त पोइ पाणीअ वारा कलर ईंदा हुआ उहे ठाहींदा हुआसीं पोइ असांजा मम्मी असांखे गुल्ली ऐं ॻाढ़ा माताउनि खे जे के गुल कलर लॻंदा आहिनि गुलाल लॻंदा आहिनि उन गुलालनि सां असांखे कलर ठाहे ॾींदी हुई उन गुलालनि सां असां उहे ड्रॉइगूं ठाहींदा हुआसीं इनखां पोइ हाणे असांजे शहर में सभु कुझु मिले पियो थो छो त हाणे सभु नओ थी वियो आहे त हाणे असां पाणीअ वारा कलर पोस्टर कलर ऐं इहे वठी करे असां कंदा आहियूं पर थी सघंदो आहे त असां घटि इसस्तेमालु कंदा आहियूं छो त एॾो महांगो कलर वठण जो को मतिलबु ई कोन्हे इन करे थोरा असां नंढा नंढा कलर पाण जे घर में पेंसिलूं कलर ऐं चॉक कलर ऐं उहे करे इस्तेमाल वधीक कंदा आहियूं ऐं पोइ महांगा लॻंदा आहिनि त थोरा असां होलसेल मार्केटुनि मां बि वठण जी कोशिश कंदा आहियूं की जीअं भई असांखे थोरो सस्तो पए